जइसे गङ्गाजीसँ मछली नानलक पोखरिसँ नानलक या समुद्रसँ मछलीकेँ नानलक नानि करि कऽ लोक गामे गामे घुरि करि कऽ बेचै छै जकरामे जे फाइदा होइ छै जकरा जेना पैसा रहै छै अपन खरीदै छै बेचै छै तऽ उएहमे दू गो रुपैआ जकरा बचत होइ छै अपन बिजनेस काम करै छै पोखरि होलै गङ्गाजीसँ मछली आनै छै गाँव गाँव घुरि करि कऽ बेचै छै जकरा जैसन होइ छै दू सए अढ़ाइ सए तऽ जैसन मछली रहै छै वैसन करि कऽ अपन बेचै छै ताहिमे दू गो रुपैआ होय या तीन रुपैआ होय बिजनेस करि अपन बेचै छै जे ग्राहक अपन खरीदै छै समुद्रसँ मछलीकेँ लाबै छै गङ्गाजी होलै पोखरिसँ होलै मछली लाबै छै गाँव गाँव घुरि कऽ अपन बेचै छै हाटपर लए जाइ छै बेचै छै मारकेटमे जाय कऽ बेचै छै तऽ जहाँमे दू रुपैआ चारि पाँच रुपैआ तीन रुपैआ जाहिजा जे लाभ होइ छै अपन उतना बिक्री करै छै तऽ घुमि करि कऽ गाँव गाँव गली गली मोहल्ला मोहल्ला अपन मछली बिक्री करै छै